क्या है कि मनोरंजन के खबरों पर तो रुचि मैं नहीं रखता हूँ पर जो समाज में मनोरंजन की खबरें को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है और उनमें आजकल की जनता भी कुछ ज़्यादा ही रुचि दिखाती है मीडिया को ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों के भलाई के कामों में रुचि रखे और जनता के सामने जनता को जागरूक करें की नहीं जनता को अपने विकास के लिये आपने देश के विकास के लिए ऐसे खबरों में ज़्यादा जाग जागरूक होना चाहिए और उनको उन पता होना चाहिए अपने मौलिक अधिकार की नहीं हमारे एक नागरिक का क्या कर्तव्य बनता है किस प्रकार से वो मीडिया के प्रति अपने सवालों को उठाना चाहिए और मनोरंजन के खबरों में ज़्यादा न पड़ कर ज्ञान की बातें न्यूज़ में जो बताई जाती हैं देश में क्या हो रहा है क्या होने वाला है हमारा देश की किस स्थान पर कौन से क्षेत्र में है हमारे देश के उद्योग पति क्या कर रहे हैं कैसे देश चला रहे हैं उस टॉपिकों पर ज़्यादा उन खबरों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए न कि ई बॉलीवुड वालों जो एक्टर हैं उनके मनोरंजन और उनके न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हमारे जीवन में कोई ऐसी जागरूकता नहीं देते जिससे कि हम आगे चल कर कुछ अच्छा काम करें ये वालीवुड की जो न्यूज है वो बस एक समय के लिए टाइम पास करने के लिए अच्छा है पर वो न्यूज हमारे दिनचर्या में हमारे जीवन शैली में कोई काम में आनेवाली नहीं है इसलिए हमें ऐसा और जागरूक होना चाहिए के हमें अपने देश में क्या हो रहा है हमारे देश की जनता क्या मांग कर रही है सरकार से और हमारी सरकार जो है देश की जनता के लिए क्या कर रही है ऐसे न्यूज एंकरों को ये सब बातों पर उजाला डालना चाहिए न कि बालीवुड के सितारों के ऊपर अपनी निगाह बनाए रखनी चाहिए